बैंकमे जे छै ने पहिले तऽ बहुत दिक्कत रहै आदमीकेँ बैंक जाइ रहै लाइन लागह तैओ काम नहि होइ रहै लेकिन परिवर्तन छै आबके जमानामे छै मोबाइल भेलै इन्टरनेटके दुनिआँ छै आदमी मोबाइलोपर काम भए जाइ छै सुविधा छै पहिलेसँ सुविधा बहुत छै पहिले तऽ बहुत भीड़ रहै आदमी भूखल पिआसल बैंकमे जाइत रहै लाइन लागै रहै धूप गरमी आबह लागल पसीना चलै छै बैंकमे या आबैत रहै टुकुर टुकुर कखन हमर नम्मर अयतै लेकिन आब जे छै जमाना एहन एलैए कि सभ काम इन्टरनेटसँ होइ छै मोबाइलसँ होइ छै अभी बैंकोमे भए जाइ छै अलगोसँ मानि कऽ चलू आदमी से आधारकार्डसँ पैसा निकालि लै छै ओहो काम भए जाइ छै पहिले तऽ बहुत दिक्कत रहै आबके समयमे परिवर्तन छै एहन एहन स्कीम चललैए एहन एहन भेलै सभकिछु कि आदमी कोनो तुरन्तसँ तुरन्त जे चाहै छै से भए जाइ छै आबके समयमे परिवर्तन छै बैंक उङ्कके एहि सभ चीजमे छै सुविधा ठीक छै पहिलेसँ सही छै मोबाइलोपर आदमी मोबाइलेसँ दोकाने जाइ छै नहि छै कैश तऽ ओहोमे तऽ मोबाइलोसँ भए जाइ छै मोबाइलोसँ पैसा लेनदेन भए जाइ छै एहिमे दए दै छै ओहिमे दए दै छै पहिले तऽ बहुत दिक्कत रहै मनीआर्डर अयलै लोककेँ पोस्टऑफिस जा हे ई करह ओ करह नम्मर लागह दू दू तीन तीन दिन तक नम्मर लागै रहै आब तऽ हैण्ड टु हैण्ड भए जाइ छै अगर बैंकमे दिक्कत छै तऽ अलगोसँ भए जाइ छै अलगो आदमी जे छै कैश लै लेल चाहै छै मोबाइलमे टाका छै बैंकमे टाका छै मोबाइलसँ लिंक छै तऽ आदमी जे छै ओहि दुआरे ओकरा ट्रांसफर कए दै छै तऽ कैश तऽ लए लै छै आदमीके काम भए जाइ छै जल्दी सुविधा छै सुविधा बहुत छै पहिलेसँ एहिमे कोइ दिक्कत नहि छै पहिलेसँ तऽ बहुत प परिवर्तन छै पहिले तऽ बहुत लेडीजकेँ परेशानी होइत रहै आदमीकेँ बरदयबो करैत रहै आ आब जे छै मजदूर लोक सन के लोक रहै जाइत रहै आब दू दिन तीन दिन बरदाबह आब एहन छै आदमी से बरदाबय नहि छै तुरन्त काम होइ छै नहिओ छै अपना तैओ काम होइ छै आगाँसँ आगाँ ट्रांसफरे कए देलकै ओकरासँ कैश लए लेलकै कैशपर काम होइ छै मोबाइल मोबाइल बहुत बड़ा चीज छियै एहिके चलते मोबाइलमे छै खर्चो छै परेशानिओ छै तऽ लेकिन सुविधो बहुत छै परेशानी कम छै सुविधा ज्यादा छै कहाँसँ कहाँ आदमी जे छै सभकिछु करि लै छै बाजारे गेलियै पैसाके सठि गेलै मोबाइलमे छै अगर बैंकमे छै मोबाइलसँ लिंक छै आदमी जे छै मोबाइलेसँ ट्रान्सफर कए दै छै सौदा लए लै छै सबकिछु लए लै छै बैंकके ओतना अभी जे छै टेन्शन नहि रहै छै आदमीकेँ पहिले लेकिन टेन्शन रहै बहुत पहिलेसँ परिवर्तन छै पहिले तऽ बहुत आदमीकेँ दिक्कत होइत रहै पैसा उठयबे नहि करैत रहै उठबे नहि करैत रहै आब लाइने दू दू दिन बरदाबह टेम पास करह लेकिन की करतै आब लेकिन सही छै आदमी जे छै सभकिछु सही टाइमपर भए जाइ छै कोइ दिक्कत नहि छै होस्पिटले जेनाइ छै अगर नहि भेलै बैंकमे टाका छै तऽ हॉस्पिटलोमे गेलै रास्तेमे जरूरी पड़ि गेलै कोनो तऽ आदमी जे छै करि लै छै कैश उठा लै छै ककरोसँ लए लै छै ट्रान्सफर कए दै छै दोकानेवलाके छै दोकानेवलासँ लए लै छै कैश ट्रान्सफर कए दै छै तऽ जरूरीके काम भए जाइ छै आदमीके एहनो बात नहि छै पहिले जरूरी आदमीके नहि पूरा होइ रहै आब भए जाइ छै पूरा लेकिन पहिले नहि होइ रहै पूरा आबे ठीक छै पहिलेसँ पहिले तऽ बेकार रहै पहिले तऽ लोककेँ बहुत झेल रहै बहुत परेशानी रहै आब लेकिन परेशानी आदमीके दूर छै एहि खातिर दूर छै कि जे चाहै छै बैंकमे बैंकोमे हालाँकि काम जल्दिए भए जाइ छै आब बैंकोमे ओतेक नहि छै सुविधा छै बैंकोमे साइडोसँ लोक दै कऽ लए लै छै ई नहि छै कि बैंकोमे बहुत फरक छै एहि लए कऽ जे छै आब परिवर्तन छै बढ़िआँ एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै सभ ठीक छै